ہمارے ملک میں بہت بڑے بڑے ہاسپٹلس ہیں اور بہت اچھے ان میں طبی خدمات انجام دی جاتی ہے جیسے کینسر اور ٹیومر اور اس طرح کے بہت سارے ہارٹ اٹیک اس طرح کے ساری بڑی بڑی بیماریوں کے ہمارے یہاں بہت اچھے سے خدمت انجام دی جاتی ہے اور ہمارے ہندوستان کے اندر اب بہت ساری ڈولپمنٹ ہو چکی ہے اس میں میڈیکل کے اندر لائن میں بھی ہمارے یہاں بہت ساری ڈولپمنٹ ہو چکی ہے جس سے بہت بڑی بڑی مشینیں جو سرجریز کے کام میں آتی ہیں یا کچھ اور اس میں آلہ جات جو ہوتے ہیں وہ کام آتے ہیں وہ سب ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر بہت سے ہوسپٹلس کے اندر پائی جاتی ہیں اور اس میں علاج میں یہ ہے کہ سستی چیزیں بھی مطلب کچھ دوائیاں اور کچھ جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب بھی گورنمنٹ کی طرف سے بہت کم رپورٹ اس کے پیسے کے اندر بہت کم پیسوں میں کیا جاتا ہے اور ان کی رپورٹس بہت اچھی ہوتی ہیں ہمارے علاقے میں صحت کی صحتیابی کے لئے بہتردیکھ بھال کی جاتی ہے اور اچھے اچھے چھوٹے چھوٹے کلینک بھی کھولے گئے ہیں اور اس میں بہت کافی اچھے ڈاکٹرس بٹھا دیئے گئے ہیں تاکہ پیشنٹس چھوٹی موٹی بیماریوں کے لئے انہیں کلینک پر رابطہ کر لیں اور ہمارے ہندوستان میں اب بہت ترقی ہو چکی ہے اس سے میڈیکل لائن کے اندر اور ہمارے ہاسپٹل بھی بہت اچھی ترقی کر چکے ہیں بہت سے ہاسپٹل میں بہت اچھی کیئرنگ ہوتی ہے اور گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو